नमस्ते ठीक है कोई बात नहीं आईए अच्छा अच्छा ठीक है कट जाएगा कहाँ पर है आप जल्दी आईएगा पाँच सौ हाँ पाँच सौ अरे भाई इसलिए कि थोड़ा देरी है तो कुर्सी का है रूम किराया पर है और वहाँ फोटो लगाए है जो आप कटिंग कहेंगे उस तब काट देंगे जो कहेंगे हाँ अच्छा काटेंगे ठीक है ठीक कोई दिक्कत नहीं आप आईए अराम से वही सुबह नौ दस बजे खोल देते हैं हाँ नौ बजे दस बजे खोल लेते हैं और ठीक है अच्छा जब आप चलिएगा तब आप फोन करिएगा आ हम हाँ ठीक है ठीक है अच्छा कर लेंगे कोशिश बाल अच्छा से कटेगा और तब फ़ोन लेकर आना है हाँ नौ बजे तक आ जाएँगे कोई दिक्कत नहीं है आप आकर फोन करना हम करेंगे तो हम हाँ हाँ कल आईए कल आ जाईए आप हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक आईएगा तो हम आपका हाँ ठीक है तो आप कल नंबर लगाकर बाद में दूसरे का नंबर लगाएँगे ठीक है ठीक नौ बजे तक आराम से आईएगा यह तो इसमें चलता हैं आप सबसे पहले आ जाएँगे तो आपका नंबर लगा लेंगे हाँ हाँ आज तो भीड़ है कल सुबह आईएगा नौ बजे के बाद तो आप आपका लगा देंगे ठीक है नमस्ते नमस्कार अच्छा